बियो आंनि गामिनि हाल सालखौ बुंनो होबाय जेब्ला आं फंनैसो बुंनोसै जेंनाफोरखौ जोंनि उदालगुरि गामियाव जोंना बेसेबांबा जेंना थायो आरो सम सम ओइ सम सम जेंना थानायाव मोजांबो गाज्रिबो समयआव मोजां फैयो समयआव बेया फैयो मानो होनोबा जोंनि गामियावनो बेसेबांबा जेंना फैयो लोंनाय जानाय जौ जुवा गेलेनाया जोंनि उदालगुरि गामियाव बांसिन जादों आरो आंनि नुनायनि आंनि मेगननि सिगाङाव नुनायनि हिसाबै ओमफ्राय दा थेवबो जेंनायानो खारा माब्लाबाथ' बुलाय लायनाय जायो माब्लाबा होसोलायनाय जायो माब्लाबा बेसेबांबा खायजा जायो लोंनानै जानानै बे जेंनाया जोंनि उदालगुरि गामियाव बांसिन फैदों आरो गासैबो जे जोंनि उदालगुरि गामियाव जोंहा दा जेंनाया बेफोरनो फैदों आरो दा आरो थुबुर थुबुर जनानै मोजां गाज्रि रायज्लायो सोरबा बायदिया सोरबा बायदिया मोजां गाज्रि जमा जमा जनानै रायज्लायनानै न'खराव बेसेबांबा दुखु खालामहैयो बेसेबांबा जेंना खालामहैयो जों दा धरिल' बिहामजोफोर आरजिदोंबाबो दा बेसेबांबा जेंना थायो आरो जोंनि गामियाव बांसिन आरो दा नुनाय हिसाबै आंनि मेगननि हिसाबै दा बिहामजो फैबाबोथ' दा रावबो एसे मोजाङै सान्थि मोनजाया देसुन बेफोरनो जेंना होनना बुंबाय आङो बेफोरखोनो दा मा होनबावगोन जोंनि उदालगुरि गामियाव दा बेफोरखौनो आं नुनो मोनदों आरो बेसेबांबा जोंहा दुखु थायो जोंफोरो गोरबोनिफ्राय नमा हरनानै दस माहयाव प्रिथिबियाव खोथैनानै दा जोंफोरनि फिसा हौवाफोरा मालायनि मानसि थिखनबाय जेब्ला जोंफोरा जेंनाया बांसिन फैयो आरो दुखु जाल्लाया जोबनो थाङा दैनि आंखाल दैनि आंखालाथ' जोङो बारा गैयामोन दा मानो होनोबा दा ओइ पाइप जोंनि उदालगुरि गामियाव जोंहा दा बै फिल्टार पाइप होनायनिफ्राय बेसेबा जेंना फैदो आरो माब्लाबा होयो माब्लाबा होआ दैखो दा बेफोरनि थाखायबो माब्लाबा जेंना फैयो आरो जोंनि गामियाव उदालगुरियाव आरो खायसे बायदिया दैखो नांगौ होनो खायसे बायदिया दैखो नाङा होनो दा दै होग्रायाबो माब्लाबा होयो माब्लाबा होआ बेनि थाखायनो जोंनि गामियाव जेंना फैयो माब्लाबा रायजानाय बुंजानाय बेफोर बाथ्राया जेंनाया फैयो आरो खैफोदा

दा जोंनि गामियाव हाल साला बहुद आरो जोंहा दा फरायसा फरायसुलिफोराबो जोंफोरा फरायनाया बहुद इसेमोन हौवासा गथ'फ्रा बांसिन जोंनिया गासै माबा जादों आरो दुरब'लटा मानो होनोबा हिन्जावसाफोरासो दावगानाय जादों मानो होनोबा जोंनि गामियाव उदालगुरि गामियाव हौवासा गथ'फोरा लोंनाय जानाय सिग्रेट बिरि जौ सोबनाय जादों बेनि थाखायनो हौवासाफोरा एख' माबा दावगानो हायाखै लेखानि थाखायबो ओमफ्राय दा हिन्जावसाफोरा बर्त'मान जोंनि उदालगुरियाव दावगागासिनो दङ